ہیلو ہاں جی آواز نہیں آ رہی آپ کو جی بولیے ان سب میم آپ کو کب کروانا ہے میک اپ اچھا جی اوکے آپ آ جائیے گا جی جی تھریڈنگ تھریڈنگ تو میم آپ کی ہو جائے گی جیسے تھریڈنگ ہوگی آپ کی اس کے حساب سے ہم آپ کو پیسے بتائیں گے

ہاں جی ہاں جی ہو جائے گا بتائیے آپ کو کب کروانا سکسٹین کو ہی آپ کو کروانا ہے نا اوکے تو آپ کو مورننگ میں کروانا ہے میم ایوننگ میں کروانا ہے میم پ کو کم سے کم دو گھنٹے تو لگ جائیں گے اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر پر دو گھنٹے سے تو اوپر لگے گا جی نہیں نہیں بس بس دو گھنٹے ہی لگیں گے آپ دو گھنٹے کا ویٹ کر لیجیے گا آپ کو پورا میک اپ کرشما راوت کے جیسا ملے گا فیشیل ود تھریڈنگ وغیرہ آپ کی سب کچھ کروا کے دیں گے ہم آپ کو میم پورے پیسے آپ کو میں آپ کو دینے پڑیں گے کرشما راوت والا میک اپ کروا رہی ہیں آپ تو آپ کو پورے تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ روپیز کا میک اپ ہوگا کوئی بات نہیں میم آپ تھرٹی فور دے دیجیے گا اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا میم تھرٹی فور کر دیے اب آپ کو میک اپ بھی کرشما راوت والی میم کے جیسا چاہیے تو آپ کو ویسا میک اپ چاہیے تو اماؤنٹ تو لگے گا ہی لگے گا آپ یہ بھی تو دیکھیے میم تھرٹی تھری کر دیجیے تھرٹی ٹو بہت کم ہو جائیں گے جی میم جی اوکے اوکے آپ مجھے ٹائم